कार्यस्थलपर टकराव या कठिन परिस्थिति अएलापर व्यक्तिके धैर्यके साथ परिस्थितिके सामना करबाक चाही आओर जखन टकरावके स्थिति अबै छै तऽ ओहन स्थितिमे अपन विवेकसँ काम लेबाक चाही यदि हम शान्तिपूर्ण ढङ्गसँ यदि मोनके स्थिर कऽ कऽ यदि हम चाही जे टकराव नहि हुअए तऽ ओहि टकरावके हम दूर कऽ सकै छी आओर प्रेमसँ व्यक्तिके हृदयपर हम अपन छाप कोना छोड़ी हुनका कोना उग्र भावके शान्त करी एहिके वास्ते हमर अपन विवेक सबसँ पैघ काम करैत अछि आओर ओकरा सम्भालब आवश्यक रहै छै आओर हम ओकरा मृदु भाषाके प्रयोग कऽ कऽ हुनकर दिलके जीत सकै छी आओर यदि हम क्रोधित व्यक्तिके सङ्ग क्रोधसँ बात करब तऽ आओर बात बिगड़ि जाएत आओर ओहि स्थितिमे प्रेमसँही कलासँ हुनके सनक बात कहिकऽ यदि हम हुनका शान्त करऽ चाहै छी तऽ ओ काम सफल भऽ जाइत अछि आओर हम ओहि परिस्थितिपर विजय प्राप्त कऽ लै छी आओर टकरावके स्थिति समाप्त भऽ जाइत अछि